हाँ हमें हमें ऐसे तो लगता नहीं कि फिल्म कल में फिल्म कलाकारों के बारे में बताई गई हर बात वास्तविक है लेकिन ए एक नजर से देखा जाए तो एक नजर से देखा जाए तो वो हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरी क्षेत्रों पर मतलब परिवारिक फिल्म बनाते हैं क जैसे कि एक फिल्म है घर घर की कहानी घर की घर घर की कहानी में गोविंदा और जीतेंद्र एक्टर हैं जिसमें जितेंद्र बड़े भाई का रोल किए हैं और गोविंदा छोटे भाई का इसमें जितेंद्र की पत्नी यानि गोविंदा की भाभी में कुछ कुछ कि एँ कुछ बातों के लिए कुछ बातो के लिए फूट पड़ी जिसके कारण जितेंद्र ने गोविंदा को गलत नजर से देखा इसके लिए हम इसके लिए हम मानते नहीं कि वो गलत हैं लेकिन फिल्म में दर्शाया गया है जैसे दूसरी फिल्म ले लीजिए अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन का बागबां किस तरह मतलव ये हमारे क्षेत्रों पर आधारित है जैसे किस तरह किस तरह एक परी एक माँ बाप अपना अपने औलाद को पाल पाल कर बड़ा बनाते हैं और किस तरह अंत में जब माँ बाप बूढे पड़ जाएँ तो उन्हें अपने हाल पर उन्हें अपने सहारे पर छोड़ जाते हैं ये वास्तविक घटना है हमारे क्षेत्रों में हमारे अन्य घरों में सभी घरों में ऐसे ऐसे घटना देखने को मिलती है कि और माँ बाप पालते हैं लेकिन औलाद जिसे इन कहा जाता है कि एक माँ बाप चार औला औलाद को बर्तन मांज मांज कर पाल लेती है लेकिन व वही चार औलाद अपने माँ एक माँ बाप को पाल नहीं सकते ये व वास्तविक घटना भी है और सटीक भी है जिससे हमें राय से उनमें जुड़ी सारी खबरें फर्जी भी हैं वैसे फर्जी फर्जी या